आं दाखालि लोखि बाजार द'खाननिफ्राइ सेम्पु ड'भ बायना लांदोंमोन आरो बे सेम्पुआ आं खर' लोबनो बिराद मोजां जादों सेम्पुआ सोरबा सोरबा बुंदों खानाय ग'यो होन्नानै नाथाय आंनि खानाया ग'वाखै मानो बिदि जादों बेबा आं मिथिया आं लोबबाय थानायखाय आं मोजां मोनो कन्डिस'नार होदेरनांगौ आरो सम सम खानाय खर'खौ माबा बारा गोबाव माबा नाङा थाव फुनग्रोना लानांगौ एसे एसे लोबैनि सिगां ओमफ्राय होनबाना खानायफ्रा मोजां जायो आरो ड'भनि आं बेलेकजों लोबानो ड'भखौनो मोजां मोनो आंनि सिगांनि खानाया बयामोन खेंख्रा खेंख्रिमोन दा ड'भजों लोबनानै ड'भआ मोजां खालामबाय एसे गासिबो सेम्पुआनो मोजां नंजोबा ड'भनि थाखायल' आं डभखौल' इउस खालामो आरो माने ड'भखौल' फुनो ओंखायनो आं खानाय दा मोजां स्र' जाबाय